छा मां एमेजॉन कस्टमर सर्विस सेंटर में थी ॻाल्हायां मुंहिंजो नालो अंजली आहे मां अंबरनाथ मे रहंदी आहियां मां तव्हांजी वेबसाइड जे ज़रिये हिकु कुर्तो सेट ऑर्डर कयो हुयो ऐं मां हुन जी पेमेंट बि ऑनलाइन कई हुई उहो पार्सल मूंखे अॼु जे तारीख़ ते मिलणु वारो हुयो पर अञा ताईं मिलियो कान्हे ऐं तव्हांजे सिस्टम जे ज़रिये मूंखे मैसेज आयो की बई मूंखे उहो ऑर्डर मिली चुको आहे ऐं मां एक्चुली त घर में हुयमि बि न मां ॿाहिरि वियल आहियां उते नेटवर्क जो प्रॉब्लम थो हले पियो त तव्हांजे छोकिरे जेको पार्सल ॾियणु ईंदो डिलीवरी वारो उनजी फोन त मूंखे शायदि न लॻी हुजे हुन खां त हुन मुंहिंजे आसे पासे में त किथे रखियो कान्हे या हेठि वॉचमैन खे त न ॾेई वियो आहे पर मूंखे हुन जी तर्फ़ां बि कंहिंजी फोन आई कान्हे न ई काओ मैसेज आयलु आहे त मूंखे महिरबानी करे तव्हां ॿुधायो की तव्हांजे सिस्टम जे ज़रिए त काई ग़लती न थी आहे या तव्हांजे छोकिरे खां किथे एड्रेस में काई ग़लती त न थी वई आहे बिल्डिंग ॻोल्हण करण में त तव्हां मूंखे ॿुधायो ऐं मूंखे हिन जो जल्दी ई जवाबु मोकिलिजो छो त हे पार्सल मुंहिंजे लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं मूंखे जल्द में जल्द खपे मूंखे महिरबानी करे जल्दी हिन पार्सल जे बारे में जीअं थी सघेव तीअं जानकारी हासिलु करे ॾिजो